دو کلو کا بھگونا ہے ایک کلو کا بھگونا ہے چائے کی کیتلی ہے پیالی ہے ساسر ہے چمچا ہے پلیٹ ہے کٹورا ہے اور دس آدمی آئے تو اس کے لیے ڈش الگ ہے پانچ آدمی آئے تو اس کے لیے ڈش الگ ہے پورا اسٹیل میں سامان ہیں ہر طریقے کے ڈشز ہے ہر طریقہ کا سامان موجود ہے کچن میں